गोंयचीं हॉस्पिटलां सगलीं बरीं बरीं आसा पूण तितून डॉक्टर सारकें ना हॉस्पिटल बरी आसली म्हणून जायना डॉक्टरय आसपा जाय लोक बावडो डॉक्टरा लागून हेवटेन तेवटेन धांवता एक एकदा एक एक डॉक्टर हॉस्पिटलान आसत ना पूण पेशंट सारको हें जाता लागींचे हॉस्पिटलांतल्यान पयस पयसुल्ल्या हॉस्पिटलांत व्हरचें पडटा जी एम सी बगर दुसरे कडेन खंयचोच डॉक्टर मेयणा हॉस्पिटलांत बाकीचीं हॉस्पिटलां आसा तीं फक्त नांवाचीं हॉस्पिटल बांदल्या म्हणून बांदल्या तितून सगले लोक काम करता तोच दिसता डॉक्टर कोणूच दिसना डॉक्टर मेन म्हणल्यार डॉक्टर आसपा जाय न्ही हॉस्पिटलान पेशंटां पळोवपाक पेशंट बावडो वयता डॉक्टर ना म्हणटा डॉक्टर आसपा जाय आनी डॉक्टर वखद सगळें एकदां एक एकदां अशें जाता की मॅडिसीन जें पळय कितें जाय न्हू तें भायलें हाड म्हणटात भायले मॅडिसीन हाडटले जाल्यार हीं हॉस्पिटल कित्याक सगळे मॅडिसीन हॉस्पिटलांत आसपा जाय न्ही एक आसल्यार एक आसना केन्ना केन्नाय बरेंय आसता हॉस्पिटलांक वायटय आसता पूण एक मात डॉक्टर हे सगळें हॉस्पिटलांनी आसपाकच जाय सगळें डॉक्टर पेशंट वयता आशेन डॉक्टराच्या पूण डॉक्टर केन्ना केन्नाय थंय आसनात तेन्ना डॉक्टर हे पेशंटा लागून हॉस्पिटलान आसपाकच जाय